थोड़नि ॾींहंनि पहिरियां मां हिकु शैम्पू जी बोटल वरिती हुई इहो शैम्पू मां ऑनलाइन घुरायो हुओ शैम्पूअ जी सभु कॉलिटी चेक करे ऐं बराबरि ॾिसी अघु पोइ वरितो हुओ त शैम्पू इलाही सुठो निकितो ऐं उन सां पंहिंजे वारनि खे कोई नुक़सान बि न पहुचयो हुओ ऐं माण्हू चवंदा आहिनि त ऑनलाइन शयूं न घुराइजनि छो त उन्हनि जो मालु सुठो न हूंदो आहे पर मूंखे त इहो शैम्पू इलाही सुठो लॻियो त मां पंहिंजी वधि में वधि शयूं ऑनलाइन ई घुराईंदसि छो त ऑनलाइन में अघु बि थोरो आहे शइ बि सुठी हूंदी आहे